जी हम हैं

जी बिल्कुल मैम मैं सेल्समैन बोल रहा हूॅं मैम टाटा के शोरूम से हाँ जी तो नेक्साॅन तो वैसे बहुत बढ़िया गाड़ी आपने चूज़ करी है पसंद करी है आपने बहुत बढ़िया गाड़ी है ये नेक्सोन फ़ाइव सीटर है मैम और टाटा की सभी गाड़ियों में एयरबैग फ़ाइव सीटेड़ में एयरबैग मिलते हैं सेफ्टी के पर्पस से टाटा की गाड़ियाँ बहुत बढ़िया होती हैं सबसे अच्छी गाड़ियाॅं सेफ्टी पर्पस से टाटा की होती है है ना और नेक्सोन तो उसका बहोत अच्छा मॉडल है मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस भी दिए हुए हैं ग्राउंड क्लीयरेंस भी है आप पेट्रोल वर्ज़न में जानना चाहेंगे या डीज़ल वर्ज़न में अच्छा पेट्रोल वर्ज़न में ठीक है मैम मिल जाएगा एवेलेबल है हमारे पास आप शोरूम में विज़िट कर के और आप देख सकती हैं अगर फ़ोन पर जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक मोटा मोटा बता सकता हूॅं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सेफ्टी के प्रिकॉशन में तो सेफ्टी के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है कि एयरबैग होने चाहिए है ना जब कभी भी ऐसी ईश्वर ना करे कभी ऐसी दुर्घटना घटे तो पाँचों सीट के एयरबैग दिए जाते हैं जो आपको किसी भी दुर्घटना से बचाते हैं आपको खरोच तक नहीं लगती है सर ग्राउन ग्राउंड क्लीयरेंस है उसका और सीट जो पाँचों सीटें हैं वो मतलब

है ना उसमें बैठ सकते हैं हाँ डिक्की में भी काफ़ी इस्पेस है मैम मतलब आप अगर थोड़ा हैवी लगेज भी ले जाना चाहती हैं तो कोई इशू नहीं आता है इस्पेस तो काफ़ी है सस्ता

मैम ये तो कंपनी की पॉलिसियाँ हैं चलती हैं जैसे कि आपको लग भग लग भग वन इयर तक या चार सर्विसिंग जो रहती है ये फ़्री में रह रहती है इसमें इसमें मतलब कोई लेबर कॉस्ट नहीं रहता है और चूँकि ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस भी आज कल चल रहे हैं तो उस हिसाब से मतलब गाड़ी के पार्ट्स वार्ट्स भी लगता है इसका आपको माइनर फ़ीस देनी प्रोसेसिंग फ़ीस बोलते हैं उसे अगर कभी ऐसा हो कुछ डैमेज वमेज होती है गाड़ी तो एक प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है मतलब हज़ार बारह सौ रुपये के आस पास प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है और चाहे आपकी गाड़ी की पाँच हज़ार का हो चाहे दस हज़ार या पचास हज़ार एक लाख का ख़र्च हो कोई इशू नहीं मतलब आपको सिर्फ़ वही बारह सौ रूपये पेड करने पड़ेंगे और बाक़ी आपकी गाड़ी फिर पूरी जैसी की तैसी कर दी जाती है बस यह

हाँ मैम रेट में गाड़ी का आपको अलग रेट रहेगा और आर टी ओ इंश्योरेंस का भी रेट आपको बता देंगे कि इतना लगता है और इंश्योरेंस इंश्योरेंस का भी आपको बता देंगे आर टी ओ का भी अभी पैसा लगता है ये सारी इंक्लूड कर के आपको बता दूँगा मैं ऐसा कुछ वह नहीं है है ना और फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है मैम ऐसा कुछ इशू नहीं है फ़ाइनेंस भी हो जाएगी

हाँ मैम आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती हैं मतलब मिनिमम रेंज तो ऐसा है कि जैसे आप मॉडल कौन सा पसंद कर रहे हैं है ना तो मतलब अच्छा बेस मॉडल आठ लाख के आस पास का है तो लग भग आपको मतलब एक लाख रुपये भी अगर आप डाउन लोन कर देंगी तो फ़ाइनेंस हो जाएगा आप करते क्या हैं मैम

ठीक है ठीक है हो जाएगा

बिल्कुल बिल्कुल जी मैम जी जी बिल्कुल जी हाॅं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम वेलकम मैम जी जी